असां सिंधियुनि जे घर में सुबुह जो नेरनि ते मालपुरो सीरो सेव पटाटा ठहंदा आहिनि मां ताव्हांखे ॿुधायां थी त असां मालपुरो कीअं ठाहींदा आहियूं कण्क जो अटो खणंदा आहियूं बाउल में उन में पीठल नंढा फोटा खंडु पाणी थोरो सो खीर पोइ उन खे चङी तरह मिलाए मिलाए करे उन जो बे तयारु कंदा आहियूं पोइ असां तईअ में विझी करे उन खे तरींदा आहियूं तरे करे साफ़ कपिड़े ते कढी करे उहा असां खाईंदा आहियूं उन लाइ सूजीअ जो सीरो ठाहींदा आहियूं इन खां पोइ ॾींहं जे वक़्त ते जीअं त बारिश जो मौसम आहे इन लाइ पेट लाइ असांखे ॻुड़ु सुठो आहे त ताइरी ऐं साई भाॼी ठाहींदा आहियूं ताइरी कीअं ठहींदी आहे असां पहिरीं गर्मु पाणी करे उन में ॻुड़ विझंदा आहियूं ॻुड़ जीअं गर्मु थींदो उन में विझंदासीं चांवर सौफ कारी डाख नारियलु उन खे दम ते रखी करे मथां गर्मु गर्मु गिहु विझंदा आहियूं ठही वई ताइरी ताइरी असांजो लाल साईंअ जो प्रसाद बि आहे इन खां पोइ शाम जे वक़्त ते असां काल कचालू ऐं आलू बॉइल करे उन में गिदामिड़ी जी चटिणी विझी लूणु मिर्चु विझी करे मस्तु हिकु माचिस जी तिली खणी करे उन सां खाईंदा आहियूं हाणे राति जे वक़्त ते घणे क़द्रु सभु ॼणा हलिको खाधो पसंदि कंदा आहिनि पोइ कॾहिं मूंङु फुलिको या दाल चांवर या तुअर जी दाल तुअर जी दाल बि ॾाढी सुठी थींदी आहे उन खे असां थूम जो वघार ॾींदा आहियूं असां सिंधियुनि जो खाधो अहिड़ो आ जेको मौसम जे अनुसार ठहंदो आहे असां कॾहिं कॾहिं छा कंदा आहियूं मंझन जे वक़्त ते मिठा लोला बि पचाईंदा आहियूं मिठा लोला कीअं ठहंदा आहिनि ॻुड़ जा उन खे ॻुड़ खे पिसाए करे उहो अन सां अन जो अटो ॻोहे करे धिली गैस ते उहे लोला पचाईंदा आहियूं जेके असां हफ़्तो या ॿ हफ़्ता बि रखी सघंदा आहियूं इन खां पोइ गच बि ठहंदा आहिनि जेके अटो साॻियो ई ॻोहे करे पर उहो तईअ में सिर्फ़ु तरींदा आहियूं असां सिंधियुनि जो खाधो ॾाढो सुठो आहे